जी हाँ मुझे दूसरों को डांस सिखाने का मौक़ा कईं बार मिला है और मैंने लोगों को डांस सिखाया भी है और इसका अनुभव बहुत अच्छा रहा है मैं अभी मतलब रीसेंट बाहर गई ती कॉलेज के बच्चों को डांस सिखाने के लिए हम लोग का फ्लैशमॉप था तो मतलब बहुत अच्छे तरीक़े से हम ने सब मैनेजमेंट किया बच्चों को हैंडेल किया और उनको बहुत प्रोपर तरीक़े से डांस सिखाया और फिर मतलब पूरी स्टेप बाइ स्टेप सिखाना बच्चों को कोडीनेट करना और मतलब नए बच्चों के साथ मिलना जुलना उनके सात बहुत प्यार से रहना उन्हें ताकि वो ईज़िली स्टेप सीख जाएं डांस सीख जाएं ख़ुशी ख़ुशी फिर उन लोगों का प्रोग्राम भी था दो तीन दिन बाद तो फिर हम लोगों ने बहुत मेहनत करी सुबह से शाम तक उनको पूरी प्रैक्टिस कराई पूरा फ्लैशमॉब हम लोगों ने तीन चार दिन में तैयार करवा दिया था फिर चा चौथे दिन उनका फ्लैशमॉब था फिर उन लोगों ने काफ़ी अच्छे से फ्लैशमॉब किया पूरा जैसा हम लोगों ने सिखाया था उस से भी ज़्यादा अच्छा उन लोगों ने फ्लैशमॉब किया तो वो उसका अनुभव बहुत अच्छा है कि अपन बाहर जा के किसी को डांस सिखाते हैं या किसी नए लोगों से अटैच होते हैं और मतलब अगर अपन किसी को कोई चीज़ सिखा रहे तो फिर वो अपन के लिए बहुत गर्व की बात होती है कि हाँ मुझे ये चीज़ आती है मैं मतलब ये चीज़ किसी को सिखा सकती हूँ तो मुझे डांस आता है तो मैं डांस किसी को सिखा सकती हूँ तो मेरे लिए तो बहुत ख़ुशी की बात है कि हाँ मुझे कुछ चीज़ आ रही है तो मैं किसी के साथ शेयर कर सक रही हूँ नहीं भी सिखा रही हूँ तो ये बहुत अच्छा अनुभव है